एकटा कलाकारके रूपमे बहुत से बहुत सारा जे छै परेशानीके सामना करयके पड़य छै जे जेना कि अब अहाँ कोनो नया रास्ता चुनलियै हन तऽ ओइपर चलय लए बहुत दिक्कत बहुत कठिनाइके सामना करयके पड़य छै जे अहाँ सामनेवला हम्मा जे अभिनय सबके कते सराहना करतै कते ओकरा अच्छासँ समझतै हम कते अपन अच्छा दियै जे उ हमरा एते अच्छा मतलब उ लायक बनियै जे लोक हमर हमर सब कामके एकदम अच्छासँ समझै कि हँ चल ई अच्छा कऽ रहल छै हमर भावना जे हम बात कहि रहल छी जे हम अपन कलाकारीसँ जे लोग ओ कते अच्छासँ करियै जे लोग ओकरा समझै जे हँ हम की कऽ रहल छियै गऽ बहुत अच्छासँ ई सबके बहुत ही चुनौतीदायक काम रहय छै जाहिमे अहाँ कोनो नया काम करियौ तऽ बहुत ही दिक्कतके सामना करयके पड़य छै लोक की कहतै केना होतै अगर कुछ अच्छा नहि करबै तऽ ओइ लेल लोग की कहतै बहुत तरहके बात होइ छै जब लोक एक कलाकारके रहय छै अगर किछु गलती भऽ गेलै तऽ ओइलेल लोग बहुत ही साधारण भिन्न गिरल नजरिसँ देखलक बहुत केहन बहुत ही ओकरा मतलब धुत्कारलक जे तू एना छही अच्छा कलाकार नहि छही अच्छा तोरासँ ओकरा लोग नहि पसन्द करलकन ई सब एक अच्छा कलाकार जब होइके रहय छै तऽ ओकरा बहुत किछु सोचि समझकऽ बोलेके पड़ऽ हइ बहुत किछु सोचि समझिकऽ करयके पड़य हन बहुत दिक्कतके काम रहय हइ कलाकार बननाइ जे हँ हम ई कऽ रहल छियै से एना नहि करियै गनसँ बहुत ही दिक्कतके काम होइ छै कलाकारके बहुत ही जब एगो नया नया काम शुरू होइ छै तऽ देखियौ तऽ ओइमे बहुत ही जब एगो कोनो जेनाकि एगो पेड़ लगबय ही तऽ ओइमे कते मेहनत लगय हइ आदमीके ओ बड़ा होइ हइ ओइमे कते टाइम लगय छै अथी जब कोइ नया जरिया रास्ता अपनाबय छै ओ सबमे बहुत ही दिक्कतके सामना करयके पड़य छै तभिये कोनो काम होइ छै वरना नहि होइ छै बिना दिक्कतके कोनो काम भेलै हँ ओइ सबमे अहाँ देखि आओर हुनका सबके पार करय लए अहाँके विनम्र रहयके पड़त अहाँ अच्छासँ अपन स्थिर रहबय हँ मतलब कि हमरा जादा नहि बोलयके छै जादा किछु फालतु नहि किछु बोलयके छै जेनाकि लोग आबेगमे आबिकऽ बहुत ही एक दोसरासँ किछु भी कहय छै ओना किछु नहि कहयके छै स्थिर रहयके हइ एक कलाकारके तौरपर जे हँ हम कलाकार छी हमरा सबके इज्जत करयके हइ हम अच्छासँ अपन कलाकारीके अभिनय करबय अच्छासँ लोग हमर जे कलाकारी हइ हमरा अभिनय हइ ओकरा सराहना करतै